मच्छरसँ होइवला बीमारी छै डेंगू बोखार आओर मलेरिया देखू ई बीमारी जे भए जाइ छै ने तऽ ई भए जाइ छै गन्दगीसँ अगर अहाँ अपन घरके आसपासमे गन्दगी राखू जेनाकि भए गेल अहाँके टायर आब टायर राखि देलियै वहां छतपर ओकरामे पानि पड़ि गेल पानिम भए गेल जमा ओकरामे भए जाइ छै पील्लू आओर वएह पील्लू जे छै ने बीमारीके घर छियै पानी जमि गेल नालाके पानि अहाँ बहाए देलहुँ आँगनमे तऽ ओकरासँ की होइ छै ओकरासँ कीड़ा पैदा होइ छै डेंगू होइ छै डेंगू मच्छर पैदा होइ छै जकरासँ लोकके काटि लेलकै आब खून तऽ पितै नहि तऽ ककरो खून बोखार भए गेलै ओकरा मलेरिया भए गेलै तऽ गन्दगीके वजहसँ अगर अहाँ अपना घरके आसपासमे कतौ गन्दगी राखब ओकरेसँ भए जाइ छै बीमारी मलेरिया भए गेल गन्दगी नहि राखू अहाँ सब साफ सुथरा राखू ताकि ने मलेरिया भयत ने बोखार भयत ने डेंगू भयत ई सब बीमारी आओर मानिकऽ चलू अहाँके बच्चाके अगर काटि लेलि तऽ अहाँके कते बड़का मोसिबत भए जायत अहाँ परेशान की भए गेल की भए गेल लेकिन अहाँ घरके आसपासके एरिया साफ राखु घरके साफ राखू तऽ ई सब ठीक भए जायत तऽ साफ सफाइ राखैके जरुरत छै अहाँके